अ हेल्ल' औ दे बुं अ दे बुंलाय अ प्रसेस आलाय फाइल आथ' दङ आंनि थेबोल आव नायखाबाय ओमफ्राय प्रसेस आ मानि थाखाय जायखै खार'न बोथोरफ्राबो मोजां नङाना ओमफ्राय प्लास अफिसार फोराबो खाथियाव गैया सुथिआवसो थांजोबदों त' बिसोर जेब्ला सुथिनिफ्राय फैगोन होनबा एक्स'न लानाय जागोन ओमफ्राय स्किम आथ' मेल्ला दङ स्किमाथ' दा गोदान गोदान सफैबाय मेल्ला गभर्नमेन्ट

अ दे जागोन दे आं थाब खालामनो सेस्था खालामगोन नाजागोन दे ओमफ्राय जोंनि अफिसार खौबो थिनहरखानोसै माबा सारभे खालामनो थाखाय मा मा नांगौ मा मा नाङा ओमफ्राय आरो माबाफोर

अ अ दे जागोन दे जागोन अह दे जागोन दे आंबो सुथिआवसो मोनना बेनिखायनो मिथियाखैमोन दासो दिनैसो जइन जादोंना दिनैसो नायनाय जादों फाइल खौ ओंखायनो र' एसे सब्थासे नांगोन माबा खालामनो थाखाय दे जागोन दे बानायनानै होगोन थाबनो अ अ जागोन दे सिग्नेसार ल' नांगौ ओमफ्राय एप्रुभेल ल' नांगौ सार नि नङा गिदिरफोरनि सार नि औ औ दे आंनियाथ' होखाबाय औ ओमफ्राय दा बिसोर सार फोर थेबोल आव बिसोरनि जमा आच्चा दे जागोन दे अ अ ओ ओ दे दे दे होनबा दे